कहाँ छियै हमे सेन्टर पर ठार छियै गड़ी लऽ कऽ आबू घर चलबै बजार घर पर से आबू मार्किट जेबै सौदा खरीदे खानपुरमे कहाँ छियै आबू अबही